मशीन सीखयमे बहुते झगड़ा भेलै बहुते मेहनत लागैत छै छओ महीना तक लागलै सीखयमे आब मशीन बढ़ीआँसँ चला लैत छियै जेना टेलर मास्टर रहैत छै तेना होइत छै सभचीज बढ़िएँ सी लैत छियै तैओ कोइ कोइ बाजय लागैत छै कोइ एन्नेसे कोइ ओन्नेसे चलि आबैत छै एना कए देलक ई भए गेलै ओ भए गेलै तैँ आबैत छै तऽ फेर आबैत छै फेर ठीक कए दैत छियै तैयो ओ बजैत रहैत छै एतेक मेहनत लागलै सीखयमे बहुत कठिनाइसँ सिखलियै तहनो केओ केओ आबि जाइत छै कुछो कुछो बाजय लेल तैयो बहुते फायदा होइत छै अपना सीयैत छियै भरि दिन भीड़ लागल रहैत छै भरि दिन सियैमे होइत छै तब सुबह होइत छै तऽ फेर हेम तेम करैत छियै अपना सभचीज करैत छियै तहन आदमीसभ के फेर आबैत छै तब दैत छियै फेर तऽ अपन अपन सभचीज आबैत छै सुबहसँ लए कऽ शाम तक सिबिते रहैत छियै एतना भीड़ रहैत छै अपना मशीन चलबैत छियै अपना मतलब खाना वाना सभचीज उएहसँ होइत छै